तशें फोर्मल शिक्षण म्हणजे जें शाळेंत आमी चित्रकला शिकल्यांत तितल्यार हांवें शिक्षण चित्रकलेचें घेतलें आमचे सुतार सर म्हणून चित्रकला शिकोवपी आमचे अत्यंत बरे मार्ग मार्गदर्शक हे आशिल्ले तांचे कडल्यान हांव चित्रकला ही खरी शिकलों चित्रकलेच्यो कांय परिक्षा दिल्यो आनी नंतर हांव ग्रॅज्युएट जाल्यां नंतर वास्तुशास्त्र ह्या विशयांत ग्रॅज्युएशन केल्या नंतर चित्रकलाच हो एक आवडीचो भाग जावन पडलो आतां चित्रकलेचें नंतर फोर्मल शिक्षण हें एज्युकेशन जालें तशेंच आतां हालींच्या हातूंत नवीन नवीन ज्यो पद्दती आयल्यो म्हणजे युट्यूब फॉलो करप किंवा विवीध चित्रांचीं प्रदर्शनां पळोवप हितूंतल्यान हऴू हळू ती कले बद्दल जाणीव ही वाडत गेली आनी सातत्यान सराव करीत रावप हें चित्रकला आपलें सुदारपा खातीर एक माध्यम अशें म्हाका दिसता